आं गावनो फिथाइ सामथाय आरो मैगं थाइगं बिफांफोर आङो गायनो नाजा फेरबाय माने गायफेरबाय होन्नानै बुंनांगोन आङो गोबां बिदि फिथाइ सामथायनि बिफांफोर आङो गायबाय जेरैहाय गय खान्थाल थाइजौ आरो बिदिनो गुबुन गुबुन फिथाइ सामथायनि आं बिफांफोर गायबाय आरो आं मैगंबो गोबां आङो गायफेरबाय जेरै आलु बान्दा कबि फुल कबि बिदिनो फान्थाव मोखि बिदिनो फान्थाव खारि फान्थाव बेबायदिनो गोबां आङो मैगं थाइगं आङो गायफेरबाय बेनि अनगायैबो लाइ लाफा मुलाफोरबो आं गावनो फोफेरबाय बा गायफेरबाय आं गोबां गायनो मोनबाय बेनि अनगायैबो आङो माय आबादबो आङो खालामफेरबाय मायनि दंफां आं बा आं आबाद बिदि खालामफेरबाय आङो बेनिफ्राय मिथिनो मोनबाय जे बिफां लाइफां गायनाय बा आबाद मावनाय बेबो मोनसे जोबोद माने इन्टारेस्टिं इन्टारेस्ट लायोब्ला गाव जोबोद इन्टारेस्ट मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजों गोबां मिथिनानैबो मोनो गोबां अबिगथा मोनो बिफाङा गायनायनि उनाव बेसेबां बोसोरनि उनावहाय जों फसलखौ मोन्नो हायो बेफोरखौबो जोङो मिथिनानै मोनो दा आङो दिनै गायफेरनाय हिसाबै बेफोरनि सायावबो आङो एसे दिनै मिथिनो हाबाय आरो बेफोरखौ गायनानै बा आबाद खालामनानै जोङो जोंनि जि मोनसे सोलिनाय गावनि नख'र बा गाव सोलिनाय बेनि थाखायबो जोङो बिदि मैगं थाइगं गायनानै बा आबाद मावनानै जोङो गावखौ रांखान्थिआव एसेब्लाबो जोङो जौगाखांनो हायो आरो जोंनि जि आबाद मावनाय बा दंफां गायनाय दा बेखौ जोङो सोलोंनानै लानो हायो आङो दिनै गावनो गोबां बिफां लायफां मैगं थाइगं आबाद मावफेरनाय बा गायफेरनाय हिसाबै आङो दिनै बेफोरनि सायाव एसेब्लाबो आं दिनै सोलोंनो मोनबाय हाबाय एसेनोसै